ہاں نمستے نمستے کہیے کیسے ہیں طبیعت ٹھیک ہے تو آپ کو میں میڈیسین دیا تھا نا تو وہ میڈیسن آپ نے نہیں کھایا اچھا تو کیا کیا ہو رہی ہے ویسے کیا کیا سب ہو رہی ہے ہاں تو وہ آپ کو جو دو میں نے دوا دیا تھا وہ آپ ٹائم پہ کھا رہی ہیں تو بھائی کل ختم ہوا تو آپ کو شام کو دوا لے لینی چاہیے نا یار میرے سے آکے یہاں دکھا لینا چاہیے ایک دفعہ ابھی کیا کیجیے گا ابھی تو آپ آ سکتے ہیں تو آ جائیے دوا دیتا ہوں تو آپ وہاں سے لے لیجیے یا گھر میں گرم یا گرم پانی ہے گرم پانی کا گلگلا کیجیے گلالا کیجیے ہاں کھا ہاں چاول وگیرہ کھا سکتے ہیں اس کا دقت نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ تیل مصالحہ والا سامان زیادہ نہیں کھانا ہے تو یہ ایسا کیجیے کہ آپ بہت پرہز کیجیے تیل مصالحہ والے سامان سے زیادہ تیل والا سامان آپ کے لیے بہت ہانیکارک ہے گلا خراب کے لیے آپ کو میں نے بولا تھا نا ایک وہ مین وہ لکوڈ دیا تھا آئی مین گرم پانی کے ساتھ غرارے کرنے کے لیے تو آپ نے وہ کیا دن میں آپ کو اس کو تین دفعہ کرنی تھی صبح ایک صبح میں اور ایک دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد اور ایک آپ کو رات کو دن دن میں تین دفعہ کیجیے گا تو آپ کو آرام سکون مل جائے گا ہاں کھانسی کا بھی ایک آپ کو سیرپ دیے تھے اس کو آپ کو پورے دن میں دو ٹائم پینا ہے ہاف آف ایم ایل نہیں زیادہ زیادہ اس میں نیند نہیں آئے گا بٹ یہ ہے کہ آپ ایسا کیجیے گا کہ تھوڑا تو کم کم پیجیے گا ٹھیک ہے کوشش کیجیے گا وہ ہاں لیونلنگ کے حساب سے پیجیے گا کوشش کیجیے کہ ٹھنڈا پانی سے بچیں اس سے آپ کو سردی ہو سکتی ہے اور نہا آج نہائے ہیں آپ ہاں اگر نہیں نہائے ہیں تو اچھی بات ہے تو آپ نہانے سے تھوڑا پرہیز کیجیے گا ٹھیک ہے ہاں دیے تھے دو ایینٹ بائوٹیک دیے تھے اور دو دو دوا دیے تھے ایک صبح شام کھا لینا ہے ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں اسی ٹائم کھانا ہے دو دن کے آ کے مل لیجیے گا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے